हेलो कौन हँ जिला समस्तीपुर पड़ै छै जइसे भाकुर होइल अथी होइल रेहू होइल अहाँ बुआरी होइल कोन मछली लेबै कतना लेबै एक सओ बीस रुपैए हबै कतना लेबै अहाँ कतना लेबै तऽ ओहि हिसाबसँ कम करि देब अँइ उजित चर अपनके हबऽ गरै लेब ने अढ़ाइ सओके उँह ककर छिए

अएली हँ

हँ आब पूछू हुँ आगू हम नहि जानै ओ साठि रुपैए छै ओकर रेटो कमे हइ कतना आदमी खाइ छै कतना नहि खाइ छै

हँ आबू लऽ जाउ सब रङ्गके मछरी छै अहाँ अहाँ ओ लेब हँ

हँ समस्तीपुर जिलासँ बोलै छी ठीक छै आबू जल्दी लऽ जाउ हँ तऽ आबिके लऽ जाउ जिन्दा हइ ठीक ठीक रखू